भारत में बहुत सारा ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जो कि विदेशों से लोग आता है देखने के लिए सर्व प्रथम दे बोला जाए तो ए भारत का इंडिया गेट इंडिया गेट है इंडिया गेट को देखने के लिए विदेशों से आते हें घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह स्थल है दूसरे नंबर पर ले लेते हें बिहार का बोध गया जो कि ये भी एक ऐतिहासिक स्थल के नामों में आता है तीसरा ऐसा है कि जो कि आगरा का ताज महल है वहाँ पर भी ऐतिहासिक स्थल बहुत अच्छा है बिहार में पटना का गोलघर भी एक ऐतिहासिक स्थलों में गिनती लिया जाता है ऐसा ढेर बहुत सारा प्रकार है कि जो कि भारत में ऐतिहासिक स्थल है जैसा कि अकबर का और अंबर पैलेस ये भी एक भारत का ऐतिहासिक अस्थलों में पाया जाता है एक महाराष्ट्र का है महाराष्ट्र में भी बहुत ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जो कि बाहर से विदेशों से लोग आते हें देखने के लिए अजंता का गुफ़ा भी है ऐतिहासिक स्थल है और एक बिहार में भी है कर्ण दरबार जो कि मुँगेर में पाया जाता है मुंगेर में है ऐतिहासिक स्थल